सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कला ऐं शिल्प सां जुड़ियल माण्हूनि जी मदद कंदी आहियां मां घणेई ॼणां सोशल मीडिया ते पंहिंजा अनुभव शेयर कंदा रहंदा आहिनि उन्हनि खे पढ़ी करे सिखण जी ॾींहं को ॾींहुं मदद मिलंदी रहंदी आहे ऐं हस्तशिल्प ऐं कला जो यूट्यूब चैनल इम्प्रूव यूअर इम्प्रूव यूअर ड्राइंग करे ईंदो आहे उन खे मां फ़ॉलो कंदी आहियां त घणो ई कुझु उतां बि सिखण जे लाइ मिली वेंदो